ٹیکنالوجی اور بیرون دنیا سے ہم نے آج تک کے کسی بھی طریقے کا رابطہ نہیں کیا مگر ہاں میں اس بات کا نیت رکھتا ہوں کہ میں بیرون ملک جاؤں ایسا ملک جہاں ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے مثال کے طور پہ چائنا اور جاپان چائنا اور جاپان میں ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے وہاں پہ ہر قسم کی ٹیکنالوجی دیکھی جا سکتی ہے جاپان جیسے کہ آج مانا جاتا ہے کہ وہ مستقبل میں جی رہا اسی لیے مجھے زیادہ چاہ ہے کہ میں جاپان کا سفر کروں مگر ہاں آج تک کہ میں اس لیے نہیں جا پایا کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں اور جب میری مکمل طور پہ علم حاصل ہو جائے گی اور میں اس قدر علم والا ہو جاؤں کہ میں جب کسی نئے ٹیکنالوجی کو دیکھوں تو اسے اپنانے کی ضرورت ہو تو اپنا سکوں اور اسے سمجھ سکوں اس لیے جب مجھے ان باتوں کا علم ہو جائے گا تو میں انشاء اللہ تعالیٰ بیرون ملک کا سفر کروں گا ا وہ سفر میرا جاپان کی طرف ہوگا انشاء اللہ